हम जे बाजय छी से नीक भाषा छै आइकाल्हि सावनके महिना चलि रहलै यऽ सावनमे होइ छै बारिश भए जाइ छै बारिश भेलाके बाद जे छै से लोग जाइ छै धानके बिरार उखाड़ै छै बिरार रोपै छै खेतोमे कामो करय लए जाइ छै इएह सब काम चललै हँ अखनी सावनभरि की भए सकै छै लोककेँ नीक लागै छै मन्दिर जाइ छै पूजा करै लए सावन चढ़ि गेलै अपना एकमास जे छै से जेतय लोक पूजा करय लए

आओर पाबनि त्यौहार रखै छै लोक ब्रत रखै छै तऽ भरि दिन सहै छै भोलाबाबाकेंँ पूजा करै छै इएह ने करै छै आओर आबै छै तऽ अपन अङ्गना घरमे काम धन्धा रहै छै बालो बच्चाकेँ करलक खियेलक पीएलक इएह सब आओर जे छै से खेतोमे काम करय लए गेल माल जाल रहल ओकर घास भुसा कयलक गोबर तोबर लोग जिबै छै ता तक फ़ुरसते नहि छै कामसँ तऽ की करतै जब तक लोककेँ जिन्दगी रहै छै तब तक काम करिते रहै छै ओहिमे कोई प्रॉब्लम नहि छै कोनो छुट्टी लोकके इन्सानके छैबे नहि करै अखनी हर रोजगारमे जेकरा जे रोजगारी काम छै से करै छै बनेलहुॅं करलहुॅं खायलु आर की करब एकटा विकलांग बच्चा यऽ हर हमेशा टेन्शन रहैया जिन्दगी झण्ड बीत गेल एहि दुआरे कि हमरा बच्चाकेँ कोई देखभाल नहि करैया कतौ क़ाम कए नहि पाबै छी हमरा काम नहि भेटैया कोई दू पैसा कमाबै लए जाइ छै हमरा ओहि बच्चाके देखभाल करैके खातिर हमरा कतौ जा नहि होइ अछि ओकरा जइसन माल जइसन बान्हऽ पड़ै छै अपना से कपड़ा नहि पीन्है छै ओकरा कपड़ा पिन्हाबय पड़ै छै खाना खिलाबऽ पड़ै छै कतौ भागि जाइ छै ओकरा पकड़ के आनऽ पड़ै छै आ जब हरा गेल भरि दिन ताइकते रहै छी दू दिन पर भेटै छै दू दिन पर ओकरा ताकि कऽ आनै छी तबतक ओनाहिये घूमिते फिरते रहलहुॅं कानैत रहलहुॅं आब ओहिके खातिर आब कतौ नहि जाइ छी ओहि बच्चाके छोड़ि कऽ लोक रहै छै जे बन रोजगार करै लए जाइ छै अखन खेती केलक किसान छै दू पैसा कमाइयो लै छै हमरा तऽ सेहो नहि सहारा छै ने तऽ नैहिरामे कोइ छै ससुरालमे छै तऽ हमर कोई नहि काम करै छै भगवन भरोसा छी जेना तेना मालिक गुजारा कटाबै छै ऊपर हमरा कोई नहि छै भगवाने जे रक्षा करै छै से करै छै धरती पर कोई नहि हमरा जे छै से देखऽ चाहै छै आब ई दुश्मनी भगवान केना हमरासँ वसूलै छै से तऽ भगवाने जानै एहि संसारमे सबके लिए भला करैत एलियै हमरा भगवान इएह बुरा देलकै तऽ बुराके खेती हम चलै छियै भगवान हमरा जहाँ तक लऽ जाए ककरो साथ गलती नहि करै छियै ककरो प्रति स्नेहहीन नहि करै छी ककरो गलती रास्ता नही सोचै छी जे हँ कि नीक रास्ता सोचै छी लेकिन हमरा नीक भला काम नहि दै छै किया नहि दै छै जेकरे हमरा अपना खुन सॅं बढ़ि कऽ मानै छियै जे हमर अपन भए जेतै ओ तुरते वीरान भए जाई छै पेटमे घुसि कऽ बात लए लै छै वएह दुश्मन बनि जाइ छै चारु तरफसँ लोग हमरा चाहै छै जे केना ई डूबि जाए कोना ई मरि जाए लेकिन भगवान मालिक छै सबके ऊपर वएह हमरा पार लगबै छै एक उमरमे भगवान ई दुःख देलकै माय बाप मरि गेलै भाय बाप नहि छै जब अपन ससुराल एलियै तऽ दुःख सहैत सहैत कोइ परिवंश नहि छी अखन साठि सालके उमर भए गेल लेकिन कोइ नहि साथ